जोंनि चिरां जिल्लानि मानसिफ्रा जायगाया गोजान गोबांथार माबा जानानै दङ खस्थ' जानानै दं मोगा मोगि जानानै दं गोबांथार लामा सामायाबो मोजां नङा मटर गारिनि थाखाय हाय गामि सिंनि थाखायहाय लामाफ्रालाय मोजां जागासिनो दङ बानायगासिनो दङ दासिमबो आरो दासिमबो हाजोबा गोबाव सम नाङो जाहाथे एसे थाब थाब बानायनानै होयो जोंनि लामानि थाखाय जोंनि चिरां जिल्लायाव हाय गोबांथार मानसिफोरानो खस्थ'यैहाय दङ आरो दासिमावबो खस्थ' जानानै दं जोंबो खस्थ' जानानै दं बिरातनो गारि मटरनि थाखायहाय जोङो हमनो हाया जायो गुवाहाटीफ्राव थांनांगौब्ला जोङो बङाइगाव सिमावनो जोङो गोबाव टाइम नाङो बेफोरबादि दुइ थिन घन्टा नाङो बेफोरबादि जानानै दङ जोंनि चिरां जिल्लाया गोबांथा न'स्ल' दं जाहाथे मोजां जायो लामाफ्रा जेरावबो आरोखि आरो जों गोबांथार नुनो मोनो जे लामाफ्रा एक्सिडेन्ट जानाय आरोखि गथ'फ्रा एक्सिडेन्ट जालाबायनानै थायो लामा मोजां नङैनि थाखाय हाय जों मोजां मोजां लामाफोरजों जाहाथे जोंबो सालायनो थाबायनो हायो बेफोरबादि जायो जोंनि लामाया गोबांथार खस्थ' आरो मोगा मोगि सिखावफ्राबो बारा जाबाय गोबांथार सिखाव जाबाय बेफोर जाहाथे मोजां जायो फरायनानै जाहाथे जोङो साख्रि माबा मोनसे मोननो हायो राहा लामा मोनो आरोखि बेफोरबादि जाहाथे मानसिफोरा जों मोजां जायो लामा सामायावहाय गोबांथार माबा नुनो मोनो आरो खैफोदफोरखौ हाय खैफोद जानानै थायो एक्सिडेन्ट बायदिसिना बोरमा खावनानै लाङो बेफोरबायदि आरोखि फरायनानै जाहाथे मोजां जायो लामाफ्राबो मोजां जायो गासिबो मोजां जायो जाहाथे जोंनि चिरां जिल्लायाव जोङो सुख सान्थियै थानो हायो बेफोरबादिनि थाखायहाय